मूंखे केक जाम वणंदो आहे मां खाईंदी बि आहियां पाण जाम वठंदी बि आहियां जाम फ्लेवर जा केक वठंदी आहियां लेकिन मूंखे हिन खे ठाहिण में मुसीबत लॻंदी आहे छो कर मां सिखणु चाहियां थी मां यूट्यूब में ॾिसंदी आहियां सभु इहे माण्हू कीअं त ठाहिनि कहिड़ा कहिड़ा सामान था विझनि ऐं उन खे मिक्स था करनि ऐं उहा मशीन बि ईंदी आहे जेकी विब्ड क्रीम ठाहींदी आहे लेकिन उहा मशीन जाम महांगी आहे ऐं इन खे ठाहिण लाइ जाम कलाक लॻंदा आहिनि त इहो मूंखे सिखिणो आहे लेकिन सिखण लाइ की मां प्रॉपर सॼो रसोई ठाहियां उन खां फ्री हुजा त ठाहियां न ऐं इहे कठिन जाम आहे मतिलबु मुसीबत जाम आहे ठाहिनि जी सॼो हिकु ॾींहुं लॻी वञे शायदि हिकु केक ठाहिण लाइ जेको मां मार्केट में वञी करे हिकु मिंट में वठी ईंदी आहियां त इहो ठाहिण लाइ मां सोचा थी ऐं मां सिखा बि थी पर यूट्यूब मां लेकिन थोरो ॿियो मदद मिले मतिलबु ॿियो केरु इज़ी तरीक़ो ॿुधाए त पोइ जाम सुठो थी वेंदो मुंहिंजे लाइ त मां सिखण में बि ख़ुशि थी वेंदमि ऐं ठाहिण खां पोइ रिज़ल्ट बि चेक कंदा सौ हंड्रेड प्रसेंट पूरो ईंदो त मां ज़रूरु ठाहींदसि इहे ई हिकु केक आहे जेको मूंखे ठाहिणो आहे